जय झूलेलाल असांजे सिंधी में कोई अंध विश्वासु त न आहे पर जे कॾहिं जंहिं महिल बि रसोई रंधिणे में पहिरियों ठहे साफ़ु सफ़ाई सां हथ धोई करे अन देवता खे पंहिंजे इष्ट देवता खे यादि करे रसोई ठाहिबी आहे छो जो उहो भाव रसोई ठाहिण में वेंदो आहे ऐं खाइणु वारे जे स्वास्थ लाइ बि सुठो हूंदो आहे बाक़ी घर जा वॾा चवंदा आहिनि की जेतिरो थी सघे सॼो परिवार साणु मिली करे हथ जोड़े करे शुकरु मनाए करे रसोई खाइजे अन जो हिकु बि दाणो अजायो न वञे पूरो खाधो खाई करे पोइ ई उथिबो आहे हीउ हिकिड़ो परंपरा असां ध्यानु रखंदा आहियूं रोटी ठाहिणु महिल ऐं रोटी खाइणु महिल जय झूलेलाल